हमरा हिन्दी साङ्ग सुननाइ सबसॅं जादा पसन्द छै हम हिन्दी साङ्ग हमेशा सुनै छियै जब हम खाना बनबै छियै तब हम जरुर गाना सुनै छियै ओहो भी सेवेन्टीज नाईन्टीज एटीज हर जामनाके हम अभीके ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्रीमे जे रिलीज भेलैहँ ओहो गाना हर गाना हमरा पसन्द छै कियाकि हमरा गाना सुननाइ ही बहुत जादा पसन्द छै किशोर दा लता मङ्गेशकर श्रेया घोषाल सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह मोहित चौहान बहुत सारा एहन सिङ्गर छै जकर गाना सुननाइ हमरा बहुत जादा पसन्द छै हमरा गाना सुनैके आदति पड़ल छै हम एडिक्ट छियै गाना सुनैके खाना बनबैत काल हम जरूर गाना सुनै छियै गानाके हम लगा दैत छियै आओर हम खाना बनबैत रहै छी तैं टाइम बितैत देरी नहि लागै छै खाना आसानीसँ बनि जाइत छै आओर हमरा आओर कोनो बातपर ध्यानो नहि जाइ छै